ए जों आगोल कारेन्ट नुफेराखैमोन बिदि जोंनाय नुआमोन खिन्थु दा ओइ आगोलनि दिनाव एन्दा बेगर आरो थायसुरि बेगर बेफोरखो माने फोराननानै ओरैनो खुरैसे खुरैसे सारस्रिबाय जों होबाय बिनिफ्राय बिदिनो थायोमोन बन्थ' बन लगायोमोन आरो फरायनाय समावबो बन्थ' बनदोनो नायोमोन जिनिसानो आरो बिनिफाय थुरिल' ओइ किसुमान जानाय थाव बेसरनि थाव बिदिनो साथिबो लगायो साथिबो गैयामोनसो आगोल मोनसाय ओइलै उनाव दा साथिबो ओंखारबाय आरो टर्स ओंखादोङो ओमफ्राय लेम्प ओंखारदों ओ दा लेमाबो गोमालांबाय दा आरो बै दा खैबाखिसिमनि अर कारेन्टबो ओंखारो आरो अनेख रोखोमनि दा टर्सबो ओंखारो बायदि माया टर्स बिदिनो दा दङ कारेन्टआबो थिख गैला दाबो नांनाय समाव मोना फरायनाय समाव मोना जानाय लोंनाय समावबो स्रोब गोमोरो